आयज आमच्या रुलर कम्युनिटीजान वेग वेगळे ओल्ड गेम्स खेळोन आमच्या धाकट्या धाकट्या भुरग्यां खातीर वेगवेगळे स्कील डेवलप करपाचो एक योग निर्माण जाल्लो आसा आनी हे वेगवेगळे गेम्स आसा ते ओल्ड गेम्स आसात फॉर एक्जाम्पल लंगडी आसा खो खो आहा कबड्डी आसा लगोरी आहा सापसिडी आसा आईच रुमल हरवला आसा अशे वेगवेगळे गेम खेळोन तांकां तेंच्या तेंच्या मदी एक डिफरंट स्कील डेवलोप आनी हे गेम खेळ्ळ उपरांत तेंच्या मदीं एन्डुरन्स डेवलोप जाता स्ट्रेंथ येता तांकां एजिलिटी ते डेवलोप जाता स्पीड डेवलोप जाता सोशल स्किल्स डेवलोप जाता आनी हे हे स्किल्स डेवलप जाता जाता तेच्या मदी एक लिडरशीप कवॉलिटी सुद्दा डेवलोप जाता ही फॉर एग्जाम्पल आमी जर कबड्डी ही गेम खेळ्ळी जाल्या ह्या गेमीच्यान तेंचो फिजिकल डेवेवलोपमेंट हो जाता

आनी सगळ्यान म्हत्वाचो फायदो तांकां जाता तो स्ट्रेस रिलीव जाता जर भुरग्यांचेर एज्युकेशनल स्ट्रेस येयल्लो आसात खंयचो फॅमिली स्ट्रेस आसात खंयचोय सोशल स्ट्रेस आसात जाल्या हे गेम्स खेळ्ळे उपरांत तेंचे वयलो स्ट्रेस कमी जाता आनी त्या कारणक आयज आमी ह्या भुरग्यांक प्रोमोट करपा जाय की तेनी रुलर गेम्स हे खेळपाक जाय आनी तेचो खूब खूब फायदो ह्या फुडल्या फिडी पिडीक जातलो